पजिटिब एकसपिरिमेन्त्स बा एक्सपिरियेन्स होननानै बुंनो थाङोब्ला आङो पेन खौ बुंगोन जाय पेनखौ जोङो ओ लिरो पेन माने जोंनिया खोलोम होनो बर'आव त बे खोलोमजों जोङो मा खालामो ओ सासे सुबुङा सासे गथ'आ ओ जिउ आव सोलोंथाय लानोब्ला बिनि थाखाय नेसेसारि थिंग्स आ मा होनो होनब्ला मोनसे खोलोम आरो बे खोलोमजों लोगोसे मा नांगौ होनबा खाथा नांगौ जायखौ जोङो बहि होनो कपि थ बे खलम आरो बहिजों जेब्ला थाङो अब्ला बिनि गेजेराव जोङो सोलोंनो हायो आरो बे सोलोंनायाव जोंनो नांगौ जायो ओ खलम आरो बे खलमनि थाखायनो खलमानो जोंखौ सारा जिउआव मा खालामो हेल्प खालामो रोंगौथि लानो थाखाय एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय माबा मोनसे जब मावनो थाखाय थ बेवहायबो जोंनो मा नांगौ जोंनो खलम नांगौ खलमा जोंनो जेरावबो नांगौ जेराव नोङो जेब्ला नोङो खलम लिरनो रोङा अब्ला बे मानसिया सोलोंथायबो लानो रोङा थ रिसेन्तलि आं मा खालामदों होनोब्ला मोनसे खलम बायदों आङो अनलाइनाव अरदार खालामदोंमोन आरोना आइ थिं बियो बिनि बिथांनि बेसेना सरि बे खलमनि बेसेना बेसेबां होनोब्ला अ बिनि बेसेना जादोंमोन ओ दाइनजि दा बिजों आं लिरो दा बिजों लिरनायाव आं जोबोर मोजां मोन्दों बियो बिराद नरम गुरै स्मुदबो आरोना बियो कपि आव बहिआव लिरनो थाखाय जोबोद मोजां जायो थ बिखौ लिरनायाव आङो आंनि एक्सपिरियेन्साव बुंनो थाङोब्ला बिनि इंक थायो इंकआ जोबोद मोजां नाङो पेपाराव थ मोजां नाङो होनोब्ला जा पेपारनि आ कुवालिटि दङ बेबो मोजां जानांगोन थ बिखौ मोजां जानायनि थाखाय आङो जायखौ बायदोंमोन आरोना बे बायनायनि थाखाय आङो बेखौ ओ इउस खालामनायाव जोबोद मोजां मोन्दों आरोना दा बिनो जाबाय आंनि ओ पजितिब रिभिउ बुंनो थाङोब्ला पेननि सायाव